संनाय समाव जों साराय खोस्लि दो दोख्ला बायदि बाहायो आरो ओंखामखौ गेसाव संनोबो मोजां मोनो आरो अरावबो गेसाव कुकाराव संनाय जायो सारायफोराव बेदर बायदि बायदि ओंख्रि सङो आरो टावायाव दावदै ना गोरान बायदि एवो जों अन्द्ला खारैखौ जों साराय गिदिराव संनानै न'आव अराव सङो बायदि बायदि दो दोख्ला दं जिदौ दैहु दै दोननो बाहायो आरो दै लोंंनो ग्लास बाहायो आरो ओंख्रि लानो खुरै ओंखाम जानो थोरसि बायदि बायदि